दीदी नमस्ते आं दीदी आप सिलाई करती हैं हमको पता चला कि सिलाई करती हैं आप अच्छा तो दीदी हमारे यहाँ डेढ़ सौ बच्चे हैं हमको मतलब स्कूल ड्रेस सिलवाना है पैंट है मतलब फुल पैंट है फुल शर्ट भी है और हाफ पैंट हाफ शर्ट भी है टाई है और बेल्ट वगैरह है टोपी वोपी मतलब आप सब कुछ सिल लेती हैं तो मैम आप हमे बताइए कैसे हो पाएगा आप क्या कुछ अरेंज कर सकती हैं हमको तो जानती हैं जहाँ भी देंगे सिलाई के लिए हम इकट्ठा ही देंगे हम अलग अलग टेलर को दे नहीं सकते हैं क्योंकि मैम हम अलग अलग नहीं देते हमारे पुराने टेलर थे मतलब वो सिलते थे सब कुछ सिलाई करते थे अच्छा ठीक है जाने दीजिए अब स ये कह रहे हैं हम देखते हैं लेकिन ये बताइए कि सब मतलब पैंट शर्ट हाफ पैंट का कितना लेंगी और फुल पैंट शर्ट का कितना लेंगी ये सब बता दीजिए थोड़ा रेट बताएँगी तो ठीक रहेगा हमारे लिए और आपके लिए भी डेढ़ सो लेकिन दीदी ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है कि हमारे तो जो पुराने टेलर थे वो एक सौ बीस रुपया लेते थे हाफ पैंट का और डेढ़ सौ रुपए लेते थे फुल पैंट शर्ट का लेकिन हम आपको डेढ़ सौ का ऑर्डर भी दे रहे हैं अच्छा चलिए ठीक है कुछ तो कम कर लीजिए समझ कर ले लीजिए लेकिन ये बताइए कि आप मतलब कितने दिन में सिल कर दे सकती हैं हमको ये सारे ड्रेस अरे मैम तीन महीने तो कुछ ज्यादा नहीं हो जा रहा है क्योंकि स्कूल तब चालू हो जाएगा तो जल्द ही हमको बच्चे लोग को कपड़ा भी देना है तो मतलब पेरेंट्स लेने लगेंगे तो इतना टाइम अगर आप लेंगी तो हम पेरेंट्स लोग को कपड़े कैसे मतलब दे पाएँगे नहीं दे सकते ना बच्चे लोग को कपड़े आप आ ड्रेस नहीं सिल पाएँगी मैम देखिए अगर हो जाता है तो अरेंज कर लीजिए आप कम से कम हमको दो महीने क्या दो महीने में दे दीजिए